पहले से महिलाओं को कोई कदर नहीं था पढ़ाने लिखाने में तो बच्चे लोग जो पढ़ते लिखते थे महिलाओं को पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे वो बचपन में शादी कर देते थे अपने घर आने जाने लगती थी घर भी जाती हैं वहाँ नहीं पढ़ाई लिखाई क्या है कि पहले पढ़ाई लिखाई महिला का कोई कदर ही नहीं था पहले तो खाली लड़के के पढ़ाई थी होंडा कोचिंग कुछ दिन ऐसा बीता कुछ दिन ऐसा राज आ गया की महिला के कदर होने लगा महिला भी पढ़ने लिखने लगी महिला भी जैसे पुरुष से बैठते उठते हैं खाते पीते हैं वैसे महिलाएं भी रहने लगती हैं इससे पहले महिला मर्द जो है कुर्सी पर बैठते थे तो महिला जो है नीचे बैठती थी तो आज ओ दिन नहीं है आज वो दिन है महिला और मर्द सब कुर्सी पर बैठ रहे हैं और जो एक में खा भी रहे हैं उनको पढ़ाई लिखाई उनको भी अच्छा लगता है अच्छे अच्छे औहदे पर जाती हैं डिप्टी कलेक्टर बनती हैं महिला और महिला का राज भी चलता है आज दिन तक वो महिला का राज है महिला जो कहती है वो मर्द भी लोग करते हैं आज राज्य सरकार भी वही वही सुन रहा है महिला का महिला अच्छे अच्छे दर्जे पर पहुँच रही हैं पढ़ाई लिखाई पढ़े लिखे हैं तभी ना पढ़े खे गए नहीं तो क्या पहले का महिला जो पढ़ी लिखी नहीं थीं वो अँगूठा छाप रहती थीं कोई पढ़ा लिखा आ गया अरे भाई पढ़े हो नहीं साहब नहीं पढ़े हैं माँ बाप नहीं पढ़ाए हैं तो कैसे महिला पढ़ जाए या नाचे तो महिला को पढ़ाना लिखाना आज के दिन अच्छा लगता है सब आगे आगे बढ़ती है आज महीला के ज्यादा करके संभावना है हाँ इससे महिला आगे बढ़ रही हैं और मर्द जो है वो पीछे पिछड़ रहें हैं और ज्यादा करके हाव भाव में बकते हैं उनका महिला जो है वो आगे बढ़ रही हैं पढ़ाई लिखाई में हर एक तरफ कपड़ा लत्ता में हर एक तरह में तो ऐसे महिला का भाई

तरह तरह से चलती हैं आज पहले का महिला जो है साइकिल भी नहीं छूती थी आज देखते हैं मोटरसाइकिल चलाती हैं चार चक्का चलाती हैं तो पढ़ाई लिखाई को ऊपर ना नौकरी चाकरी के ऊपर ना अगर ना पढ़े होते तो कैसे नौकरी मिलती और कैसे आज चार चक्का से चलती इसलिए महिला महिला जो है बहुत आगे है महिला की राज चल रही है सरकार भी मांग रहा है